खु'ल्ले पानी च न्हौने आस्तै असेंगी सेफ्टी कपड़े जेह्के ओह् पाने चाहिदे मतलब असेंगी जेल्लै न्हौने गी जन्ने आं असेंगी जरूरत होंदी कि ट्यूब ट्यूब चाहिदी ते ट्यूब कन्नै न्हातै दा होऐ बंदा ते उसी पाए दा होऐ ते ओह् असेंगी स्हेई सेफ ऐ ते अस डुब्बी नेईं सकनें ऐं ते ओह्दे आस्तै बड्डे बड्डे चश्में बी औंदे न अक्खियें कन्नै लाइयै जेह्दे कन्नै पानी सिरै दा पानी जेह्ड़ा अक्खी च नेईं जाई सकदा ते ओह् सेफ रौहंदा साढ़े आस्तै ते ओह्दे बाद एह्दे आस्तै कपड़े बी औंदे ते जेह्के पूरी बॉडी च पाइयै अस स्विमिंग करी सकने आं तैरी सकने आं की के ओह्दी बजह कन्नै बंदा डुबदा निं ऐ पानी च ते ओह् इक्क हेलमेट बी औंदी ऐ अस ते ग्रांऽ च रौह्ने आं असेंगी ते स्विमिंग दा पता निं पता पूरा मतलब एह् कॉस्ट्यूम दी जरूरत पौंदी निं ऐ अस ट्यूबां लाइयै बी न्हाई सकनें आं ओह्दे बिच बाकी अस ग्रांऽ च आं असेंगी जरूरत निं ऐ इस चीजै दी स्विमिंग ते आंदी गै असेंगी ते अस खु'ल्ले पानी च बी न्हाई सकने पर एह्दे आस्तै सेफ्टी आस्तै फिर बी एह् एह् चीज़ां पाना बहुत जरूरी ऐ साढ़े आस्तै ते एह्दी बजह कन्नै जेह्ड़ा साढ़ा नैगेटिव ऐ प्वाइंट ऐ ओह् नेईं आई सकदा साढ़े बिच मतलब खु'ल्ले मनै कन्नै अस न्हाई सकनें आं ते शैह्रें बिच चली जाओ तुस बंदे सखानै गी बी औंदे कि कि'यां कि''यां स्विमिंग करनी ऐ कि'यां कि'यां नेईं करनी ऐ ओह् तुसेंगी सखाना उ'नें भी सखाइयै उ'नें थोह्ड़ा टेस्ट बी लैना कि इस स्हाबै दी स्विमिंग करना चाहिदी ते तुसेंगी सखाइयै फ्ही तुसेंगी कल्ले छड्डना पानी च कि तुस न्हाई सकदे ओ नुहाड़े बाद थोह्ड़े फैक्ट न जेह्ड़े वॉटर बॉडी च मतलब कि पानी च केह् केह् होंदा जि'यां कि फ्रॉग्स बगैरा एह्दे च बचने आस्तै अगर एह् निहा पानी होऐ उत्थै असें जाना निं चाहिदा फिलहाल जित्थै जादा फ्लो होऐ जां जित्थै पेलशी टाईप होऐ उत्थै निं जाना चाहीदा असें जां जित्थै मेंडकां होन ओह्दे बिच उत्थै बचने आस्तै इक्क उपाय होंदा कि उत्थै नेईं जाओ